भारतके राज्यभाषा हिन्दी छै देशमे आओर बाजै बला भाषा जैसे कि अलग अलग राज्यमे अलग अलग भाषा बोलल जाय छै लेकिन मैथिली भाषा सबसँ मीठी भाषा छै इसलिए एकरा बोलना आदमी जादा पसन्द करै छै हमारे भारतमे कइ तरीकेके भाषाके भी प्रयोग करल जाय छै लेकिन मैथिलीके सबसँ जादा बोलना पसन्द आओर नापसन्द करैत छै मैथिली बोलल जाइ छै भोजपुरी हिन्दी ठेठी बंगला उर्दू आसामी बहुत तरीकेके भाषा बोलल जाय छै हमारे देश हमर देशमे बहुत तरीकेके भाषाके बोलै देशके कइ अलग अलग राज्यमे अलग अलग भाषा बोलएके बावजूद सब एकजुट होके रहै छै एक मतलब एक एकता यूनिटीके साथ रहै छै आओर लगभग जेना जैसा भाषा भी बोलल जाय छै आओर आदमी मैथिली भाषा किछु जादा ही बोलना आओर सुनना पसन्द करै छै जैसे कि हम हमलोगोंके यहाँ जादातर मैथिली भाषाके प्रयोग ही होय छै आओर हमलोग मैथिली भाषा ही बोलए छियै आओर सुनना भी जादा मैथिली भाषा ही पसन्द करैत छियै किआकि मैथिली भाषामे सम्मान मिलै छै इन्सानके छोटा बड़ा सबके हर तरीकेके व्यक्तके बहुत मतलब हर बेर हर तरीकेके व्यक्तिके बहुत ही जादा प्यार से सम्मान से बोलल जाय छै इसलिए मैथिली भाषाके कुछ जादा ही बोलना पसन्द करल जाय छै हमलोगोके यहाँ